गथ'फोरनो गस्ला बायदोंमोन जि दाम गोसा ओमफ्राय बायबाय आङो बायबा बायनानैहाय साननैसोबो थाङासै दसेनो जिजोबबाय दा गथ'फोरनो गोदानसो नांगौ जाबाय थाब थाबनो गोदान बियो ओंखायनो मोजां दाम गोसानिखौ बायखादोंमोन होनबाबो जोरासै आरो थाबनो जोबबाय गोबावानो थाङासै बिनिखायनो दा बायफिननांगौ जासिगोन ख्रिस्तमासनि थाखाय